उम नाङा हेलौ औ उम

उम उम दङ अह ए खर' सानायनि टेब्लेटआ दं गगा मोननायनाबो दं मोनायाव जानाय इख' टेब्लेटखो मोनायाव जा आह सामफुआव जा दै गुदुंजो दै गुदुंजो मा बेमार जादों नोंहा ए हा मा बेमार जाना दं नोंहाबा ए ओम

उम अह उम

दङ दङ दा बेलासियाव फैनानै लांफै उम पे पेसियेन्ट जानानै उम ओह दङ आंनो थागोन दा बेलासियाव ओं दे

ओह उम फुङाव गरसे सामफुआव गरसे आरो मोनायाव गरसे ओंखाम जाखांनानै दै गुदुंजों जाना नांगोन

अह एखे मुलियानो जागोन दे खाथिगोन

जागोन बिनो जाहैगोन दे उम जागोन अह बि मोनसेआनो जागोन दे परथैबो दंजोबो सब

उम दायो नोङो फै दा आं मुलिखौ हरगोन

सब खेबसेनो जानांगोन फेसेन्ट औ बि केबसुल औ जायो सब फेरासथामुलियाबो उम अह उम दङ दायो लांफै ओह खास्थमारफोरखो दोनथदो दे दे